हमरा घरमे जे छै से अहाँके तिलकोरा पातके बड्ड पसन्दी छथि आओर हमर पाँच आदमीके जे परिवार अछि सब जे छै से तिलकोरा पातके पसन्द करै छथि तऽ तिलकोरा पात हमसब तोड़िकऽ अनलहुँ बच्चासब तोड़िकऽ देलथि धोकऽ रखलहुँ अरबा चाउर हमरा सबके होइत अछि ओ देलहुँ फुलैले फुलाके सिलौठपर लोढ़ा सिलौठसँ हाथसँ ओकरा पिसलहुँ पीसिकऽ तैआर कएलहुँ घोर आओर ओहिमे अहाँके हरैद बुकनी नमक सुआद अनुसारे देलिए आओर तहन ओकरा एक एक पात कऽ कऽ लोहिआमे तेल गरम कऽ कऽ से एकटा पात देलिए आओर सुन्दरसँ ओकरा निकाललहुँ छानिकऽ ओ निकालिकऽ छानिकऽ रखलहुँ जे कि हमसब एकटा बर्तन भरिकऽ तऽ सबआदमी भोजन ओ तिलकोरा पात केलथि आओर तकर बाद जे छै हमरा सबके माछो बड्ड पसन्द अछि तऽ हमसब माछो बनबै छिए माछो बनेलहुँ तऽ ओ अहाँके धोलहुँ